मूंखे सभिनी खां पहिरियों त धार्मिक प्रथाउनि में जेको बि सभिनी खां वधीक जेके जेके बि भई गाना पसंदि ईंदा आहिनि उन्हनि में सभिनी खां पहिरियों त मिठिड़ो संतु कंवरराम जा जेके बि आहिनि उहे वधीक सुठा हूंदा आहिनि जीअं नाले अलख जे ॿेड़ो पार मुंहिंजो करु लीला शाह जी कुटिया ते बि सुठा सुठा गुरू तेरा गुरूअ जा गीत पिया हलंदा आहिनि सभिनी में ॾाढो सुठो मज़ो ईंदो आहे झूलेलाल मंदर में बि ॾाढो मज़ो ईंदो आहे आयो लाल चओ झूलेलाल लाल मुंहिंजी पत रखिजांऐ भला झूलेलाल लालण इहो गानो वधीक हलंदो आहे पे ॿेड़ी ॿा ॿेड़ी मुंहिंजी पार लॻाए उहो बि गानो वणंदो आहे सु सभु सिंधी भॼन मूंखे सभु वणंदा आहिनि पंहिंजे हिसाब सां मां सभु पियो ॿुधंदो आहियां पर सभिनी खां वधीक संतु कंवरराम जा मां ॿुधंदो आहियां